म्हाका म्हज्या चल्याक एन पी एस अकाउंटान नॉमिनेट करपाक जाय म्हज्या चल्याचें नांव आसा तनीश नायक तेजो पी आर ए एन नंबर आसा दोन तीन स आठ पांच सात आठ णव एक स चार हेच्या भायर आनी कितें डॉक्युमेंट्स जाय